اردو ایک ایسی پیاری اور شیریں زبان ہے کہ اردو سن ہی کر کر کے لوگوں کے اندر ایک پیار ایک محبت ایک الفت ایک انسیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اردو بڑے بڑے صوفیوں کا بھی زبان رہی ہیں اور اردو ایک ایسی زبان ہے کہ بڑے چھوٹے کے اندر اس طرح بات کرنی ہے کس طریقے سے اس کی عزت کرنی ہے اس میں بتایا گیا ہے اردو جس کے اندر آ گئی بولنے کی صلاحیت آ گئی وہ کہیں پر بھی با عزت ہو کے زندگی گزار سکتے ہیں اردو ایک ایسی زبان ہے کہ آدمی کو بڑے چھوٹے کے ساتھ ساتھ کس طریقے سے زندگی کس طریقے سے بات کرنے کے ادب صلاحیت ہونی چاہیے وہ ساری چیز اس کے اندر آتی ہے اس لیے ہم سبھوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ اردو سیکھیں پیاری زبان کو اپنائیں اور اس پہ عمل کریں